मुझे गायन की बात की जाए तो मुझे भी पहले यही लगता था कि मैं नहीं गा सकती मैं ये नहीं कर सकती इसके लिए भगवान ने मुझे बनाया ही नहीं पर मैंने एक बार अपने ही स्कूल की बात करूँ तो मैंने स्कूल में एक बार सरस्वती वंदना के लिए मुझे मेरी टीचर ने कहा उस बार मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं कुछ गा रही थी मुझे आता भी नहीं था बस ऐसा था प्रेयर में सभी के साथ जो होता था सरस्वती वंदना वही गा देते थे पर अब मुझे सिंगल पार्टिसिपेट करना था तो उस चीज़ के लिए मुझे तैयार करना पड़ा तो उसमें मैंने सरस्वती वंदना तैयार की उसमें मुझे मेरी टीचर ने बताया की किस चीज में कैसा उतार आता है कहाँ पर थोड़ा ऊँचा बोलना है कहाँ पर लय लगाने है कहाँ पर सुर लगाना है कहाँ पर वाद्ययंत्रों के हिसाब से हमें गायन में तो वाद्ययंत्रों के हिसाब से ही चलना पड़ता है तभी हमारा सॉन्ग परफेक्ट होता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी पड़ती है जो हमें बहुत ध्यान लगा कर सीखनी पड़ती है कुछ चीज़ें हमें बहुत कठिन लगती है ये ऐसा है यहाँ पर उतार आ रहा है हमसे हो ही नहीं रहा पर हमें वो चीज़ भी सीखनी पड़ती है